तिला सङ्क्रान्तिमे खिचड़ी बनेलहुँ लाइ मुरही बनल बाल बच्चाके तिल चाउर देलहुँ पूजा पाठ केलहुँ चढ़ेलहुँ सभकेँ तिल चाउर बाँटलहुँ जे बहबिही कि नहि बहबिही तकर बाद हमरा आरके होली आबि गेल होलीमे एलहुँ तऽ होलीमे जा कऽ से घर अङ्गना निपलहुँ खीर बनेलहुँ पुआ बनल गोसाइँ बाबाकेँ चढ़ेलक सभकेँ प्रसाद देलहुँ रङ्ग टिप खेललक रङ्ग टिपके बाद भए जाइत छै चलि आयल जन्मअष्टमी जन्मअष्टमी के बाद होइत छै जे जन्मअष्टमी तीन दिना रहैत छथिन एगारह बजे साढ़े बारहमे हुनकर जन्म होइत छै लोक सहल केरा दूध अथी साबूदानाके खीर बनल तऽ फलाहार केलक लोक तकरबाद जा कऽ खतम भेल भोरमे मेला भए गेल मेलाके बाद आबि गेल दुर्गा पूजा दुर्गा पूजामे नओ दिन नवरात्रि लोक केलक बलि विभूति भेल सभचीज भेल अरबा अरबाइन खेलक लोक साँझ बाती देलक एकर बाद भए गेल जे चलि आयल छठि छठि आयल तऽ छठिमे मने आइ भरि दिन सहल रातिमे खरना केलक खरना केलाके बाद फेर बिहानमे घाटपर गेल हाथ उठल साँझकेँ फेर साँझकेँ हाथ उठि कऽ आयल तऽ दोसर कपड़ा बदलि लेलक तऽ फेर भोरमे गेल तऽ फेर भोरमे घाटपर गेल तऽ फेर दोसर कपड़ा बदललक छठि परमेश्वरीकेँ हाथ उठेने रहल ओकर कला अथी हाथ जोड़ने रहल मैया उगल तऽ दिनकर बाबा तऽ हुनका सुसार लगेलक तकरबाद ओतयसँ लोक धियापुताकेँ लए कऽ डाल दौरा लए कऽ कोनिआँ सूप डगड़ा लए कऽ घरपर आयल घर एलाके बाद अथी खतम भए गेल आब हम की बतेबैके

कए दिन व्रत आइ भरि दिन व्रत राखलहुँ तऽ रातिमे खरना भेल आ भरि दिन व्रत राखिके रातिमे खरना भेल फेर बिहान भेने भरि दिन सहल गेल सहल गेल तऽ चारि बजेके ठकुआ केला सभचीज बनि गेल तकरा लए कऽ घाटपर गेलहुँ घाट परसँ एलहुँ तऽ एहिना फेर बान्हले राखि देलहुँ बान्हलके बाद फेर सभ सुति रहल फेर भोरमे जा कऽ फेर हाथ उठि कऽ ओतयसँ आयल तऽ प्रसादी आर चढ़ाए कऽ तऽ ओ सहनिहारि खेलक मतलब भरि दिन गेल भरि राति गेल भोरमे आठ बजे नओ बजे दस बजे पारन केलक चौड़चन केना मनबैत छी चौड़चन मनबैत छियै जे माने एकदिन तीन दिन पहिने हम बँसिया लेलहुँ बँसियाके बाद लोक गहूँमकेँ कुटलक पिसलक धान कुटलक दूध लावलक छाँछी किनलक छाँछीमे दही पौड़ल गेल दही पौड़लाके बाद काल्हि भए गेल बिहान भए गेल चौड़चन चौड़चन भेल तऽ पूरी खीर बनल दही चूड़ा खीरा केरा पान सुपारी ई सभचीज लए कऽ लोक अङ्गनामे चौका देलक चौकाके दए कऽ ओहिपर मरड़ राखलक पत्ता केलाके भालरि देलक केलाके भालरि दऽ जकरा चारिगो बेटा छै दू टा बेटा छै दू टा मरड़ पुजलक चारिगो मरड़ पुजलक तकरबाद चौठी चाँद बाबा उगल तऽ उगल तऽ ओकरा हाथ उठेलक हाथ उठाके सुसार लगेलक सुसार लगाके की केलक तब जा कऽ ओकरा पानि लए कऽ अथी केलक चून केलक आ चून कएके तब जा कऽ बच्चासभ मरड़ तोड़लक तऽ मरड़ तोड़लाके बाद तब जाकऽ अपन पत्तामे उठाके घरके रखलक तऽ एना होइत छै चौड़चन दिवाली अहाँ गाँवमे होइए दिवाली कोना मनबैत छियै दिवाली मनबैत छियै जे हमरा आरके पाँच दिन पहिने निपा पोती धोउ धोकए सभचीज केलहुँ दिवाली बढ़िआँसँ मनायल जाइत छै दीप जड़ायल गेल फुलझड़ी आयल फटक्का फूटल बाल बच्चा खेलक पीलक घरमे बड़ी बनल चावल बढ़िआँसँ सभचीज बनल साफ सुथरासँ बाबाके प्रेमसँ पूजा केलक लक्ष्मी बाबाके तब लक्ष्मी बाबाके पूजा कए कऽ तकरबाद दिवाली मनाए कऽ तकरबाद लोक खेलक पीलक उखा पाति फेरलक उखा पाति फेरलाके बाद तब जा कऽ सुतय लेल गेल आब की कहबै आओर अपना बारेमे किछु बोलियै अपना बारेमे इएह छै की कहबै अपना बारेमे गरीब लोक छियै कमेलहुँ तऽ खेलहुँ खेलाके बाद ककरो चौका बरतन करयलेल गेलहुँ मन्दिरपर गेलहुँ ककरो झाड़ू पोछा लगेलहुँ तऽ खाइ लेल देलक पियैलेल देलक बेटासभ छै बेटासभ दिल्ली पंजाब खटैत छै अपन बाल बच्चा भेलै बुढ़ापामे मायकेँ के पुछतै माय भए गेलै बूढ़ मायके कोइ देखयवला ककरो कोइ नहि छै कनिआँ बहुरिया कहैत हेतै कि माइएके देबह खाइलेल तऽ हम की खेबै तऽ हमरा आरके कोन अवस्था हेतै कोइ अवस्था नहि छै तऽ की कयल जेतै तऽ जतने समाङ्ग रहतै साठि उमर हेतै तऽ आब लोकके खटैके बुत्ता छै जे लोक खटतै आओर खटिके खेतै से तऽ आब बुता नहि छै जेना तेना भगवान राखैत छै तेना जेना तेना गुजर काटैत छियै आओर कि करबै एगो वस्त्र लेल एगो घर लेल एगो काठी लेल हरचीज लेल लल बेकल नहि एगो बाथरूम नहि किछु जा जा गाछी जा जङ्गल जा झाड़ जा ककरो कोइ नहि छै गरीब लोकके देखयवला मुहगरहासभ अपन खेलक पिलक रहल हम गरीब लोककेँ के देखैत छै झखैत छै तऽ झखैत छै